पहिलुका फिलिममे जेना शोले छलै तऽ शोलेमे छलै ठाकुरके छलै तऽ ओहिमे अमिताभ बच्चन रोल निभेने छथि बहुत बढ़िआँ भेल हेमा मालिन भेलथि ओसब बढ़िआँ रोल निभेने छलथि ओहिसँ बहुत सुन्दर पहिने छलै हँ फिलिमसब लेकिन आब आइ काल्हि नया नया फिलिम चललै हँ जूही चावला सबके एकर सबके करिश्माके शाहरूख खानके भेल अजय देवगन सबके भेलनि तऽ बहुत फिलिम निकलल छल लेकिन जेहन पहिले अमिताभ बच्चन सबके फिलिम होइ छलनि धरमेन्दर सबके ओहन आब नहि होइ छै हिरोइन सब पहिने जेना रेखा छलथि हेमा मालिनी छलथि इसब छलथि हँ पहिले बहुत सुन्दर करै छलथि आब ओहि आधारपर नया नया निकलि रहल छै नया नया सब रील सब बनि रहल छै आबो बढ़िआँ होइ छै पहिलैओ छलै हँ आबो होइ छै जकरा पहिलुका जमानाके लोकके पहिलुका चीज नीक लगै छलै हीरोसब आइ काल्हिके जमानाके नया नया आइ काल्हिके नीक चीजसब नीक लगै छै सब चीज तऽ वएह छै लेकिन जमानाके अनुसार सब चीज बदलि रहल छै